खाकेक कळसां आनी गांवाक वळसां आनी म्हण किदें आसना म्हाका त्यात उरून आसली कितें म्हणजे एकदा किदें आहलें ल्हान आसतना म्हजो चोडो एक वर्साचो आसलो तो घरानूच आसलो आनी तो कणये घेवन खेळटालो तान तांदूळची कणी आसता न्ही तेच्या वांगडा खेळटालो आणी हांव आपलें तेका सगळ्याक सोदतां हांव सोबंद कॉलनी सोदली आनी तो घरानूत खेळटा भितर हांवेन वॉचमेनांग तापयलो वचून खंय म्हाजो भुरगो तुवें पळयला खंय म्हणून सगळ्या लोकांगेर येयले फक्त फ्लॅटान वचून गेले जाल्या तो भुरगो घरान येवन पयता म्हजे घोव येयलो आनी म्हण पयलो जाल्यार म्हणटा तो घरानूच आसा मुगो खेळटात आणी तूं खंय सोदता काकीक कळसां आनी गांवालो वळसां तशें म्हजी खबर जाली